ماہی گیری کے لیے اور ماہی گیری کے دوران مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں اور ہمارا یہ کام بہت اچھی طرح سے مکمل ہو جائے یہ طریقے ماحول پانی کی قسم مچھلی کی نوعیت اور مچھلی پکڑنے والے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں مچھلی بہت پکڑی جاتی ہیں اور مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا علاقہ مچھلی کے لیے بہت مشہور ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک سیلابی علاقہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت مچھلیاں پائی جاتی ہیں مچھلی کے استعمال میں ہم لوگ بہت مشہور ہیں ہمارے یہاں برسات کے موسم میں ہر دکان پر مچھلی پکڑنے کا جال ملتا ہے اور مختلف ہوتا ہے بڑی مچھلیاں کا جال الگ ہوتا ہے چھوٹی مچھلیوں کا جال الگ ہوتا ہے اسی طرح مچھلی مارنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے اور ہاں اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگ کبھی کبھی ہاتھ سے بھی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں جس میں جال کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے ہم جس دن مچھلی پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس دن اس کی پہلے تیاری کر لیتے ہیں جیسے جال کو اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں جال کو دیکھتے ہیں کہیں وہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے اور ہمارے علاقے کو کی جو ندی ہے اور نہر ہے ہم اس میں مچھلی پکڑتے ہیں ہاں کبھی کبھار ہم چھوٹے تالاب وغیرہ میں بھی مچھلی مار لیتے ہیں